अ दङ बबेनिफ्राय बुंदों औ माबा माबा खौरां दं नामा अ

दंमोन आच्चा दङ दंनाया दङ मेल्ला दङ अनेक दं बे नोङो फिसारि खौथ' नोङो हारसिङै मोना तारमाने राज'हुवानिसो नोंनि निजेस्स' नोंनि गावनि ल'बा नोङो अनेक रोखोमनि माबा मा होनो बिदिबो सेंस'न दङ नों अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दाउ फार्म बानायनाय बेफोरनि दङ आरो खानस्रिनि फार्म बानायनाय बेफोर मेल्ला दङ आरोखि दा नोंथाङा नोंनि थाखायल'बा नोङो आंनि अफिस आव फैनानै बबेखौ मोजां मोनो नों बेखौ एफ्लिकेस'न होनानै डकुमेन्ट खौ नोंनि क्रिसक बा क्रिसक बेनि माबाखौ नोङो लाबोफादो नोंनि डकुमेन्टस हरनायनि जब कार्ड बायदिसिना बेफोर कार्ड बेखौ होफैनो हागोन आरो बेनि अनगायै जाथाराबा रेशन कार्ड थेशन कार्ड औ रेशन कार्ड आच्चा नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आंनि केबिन आवल' फैनो हासिगोन आरामसे नोङो नोंनि गोसोबायदि ब्रयलार खौ फिसिनानै लानो हागोन आरोखि